मध्य प्रदेश में बैंकिंग और बीमाकरण क्षेत्र टॉप टैलेंट या इस्किल को अट्रैक्ट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं क्योंकि किसी बैंक में एक प्रभावी नाम प्रणाली को संस्थान के लक्षण के अनुरूप होते हैं और कर्मचारियों को इसके लिए प्रेरित भी किया जाता है यहाँ पर उनके वेतन को सुनिश्चित भी किया जाता है जिसके द्वारा बैंकिंग उद्योग में ये आकर्षित होते हैं ताकि वेतन के आधार पर लोगों को अट्रैक्ट किया जाए यहाँ पर निम्न प्रकार के बोनस भी उनको प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि व्यक्तिगत और टीम लक्षण के साथ साथ बैंक भी आगे बढ़े और यहाँ पर कमीशन और प्रोत्साहन का भी साथ लिया जाता है ताकि एक लक्ष्य बनाकर बैंकिंग और बीमाकरण सही रास्ते पर आगे बढ़े यहाँ पर इनके लाभों को भी साझा किया जाता है और इनके साथ साथ इस्टॉक विकल्प लाभ मान्यता और पुरस्कार के साथ यहाँ के कर्मचारियों के साथ मिलजुल के काम किया जाता है ताकि एक साथ ये लोग आगे बढ़ें और साथ ही लोगों को आकर्षित किया जा सके यहाँ पर कर्मचारियों के लिए निम्न प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं जैसे कि करियर विकास का उनके कर्मचारी की प्रतिक्रिया का भी रिव्यू लिया जाता है ताकि हम उनके बारे में अच्छे से जान सकें और इसमें और इसमें बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुकूल होती है ताकि इससे स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन सकारात्मक कॉरपोरेट संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाता है